बचपनमे हम कम सँ कम नै भी तो दस एगारह साल होत होतै जेकि गेल रहियै वहाँ कोलकाता कोलकातामे जे छै तारापीठ वही गेल रहियै वहाँपर बहुत कुछ अइसन देखैके मिललै वहाँके मतलब वहाँ कैसे पूजा ई होबै छै कैसे की होइ छै बहुत किछु वहाँ देखैके मिललै रहै हमरा मतलब जकर मन्नत पूरा होबै छै उभी वहाँपर जाके मतलब परसादी वरसादी सबचीज चढ़ाबै छै आओर बहुत बड़ा मन्दिर रहै आओर वहाँपर ई भी देखैके मिललै की वहाँपर इन्सान मतलब कोइ लेडिज सब अपन अपन परिवारके छोड़िके सब रहै मतलब हो जाइ छै ने की एकर ने सम आके कमाना कहीं दू रुपैआ यही सब वहाँपर देखैके मिललै आओर वहाँ सबचीज मतलब रूलके अनुसार सबचीज किछु नहि इधर उधर हो मतलब पूजा पाठ किछु भी सबचीज रूलके एकॉर्डिंग सबचीज होबै छै वहाँपर अ वहाँपर तो मतलब पूजा भी अन्दर जाइके बाद तऽ बहुत अच्छा भी लगै छै मतलब उ यादगार हो गेलै ओर लाइफके हमर सबसँ ई रहै फर्स्ट ई रहै यात्रा कहीं जाना आओर ओकर बाद तऽ अभीतक गेल भी नहि छियै आओर बहुत अच्छा भी लगलै वहाँपर जाइके बाद बहुत यूनिक भी रहै आओर कभी गेल भी नहि रहियै तऽ गेल रहियै फर्स्ट बार बहुत कुछ वहाँपर देखलियै आओर सिखैके भी मिललै की की इन्सानके कभी भी ई नहि करना चाहिए मतलब मेच्योर बनके रहना चाहिए आओर बस यहीसब अच्छासँ करना चाहिए आओर उ तऽ हमर वहाँके कोलकाताके सबचीज भी मस्त अच्छा रहै